हेलो हलो हाँ जी बोल रहें हैं भैया कौन सी सब्ज़ी चाहिए भैया आपको गाजर आलू टमाटर फूलगोभी मटर बस इतनी भैया गाजर तो चल रही अपनी साठ रुपये किलो माटर चल रही भैया सौ रुपये किलो अभी आलू अपना पच्चीस है भैया और आप ने क्या बोला टमाटर टमाटर भैया पच्चीस रुपये किलो अपने देसी हैं और अपना जो विदेशी है वो बीस रुपये किलो सब्ज़ी सब ताज़ी मिलेगी भैया आप बताइए कितने कितना चाहिए आपको तो भैया एक एक किलो अपन पहुंचा के नहीं दे पाएंगे आपको क्योंकि ये चार ही सब्ज़ी हैं भैया चार सब्ज़ी तो कुल मिला के मेरी मतलब एक सौ डेढ़ सौ रुपये का बिल बनेगा सौ डेढ़ सौ रुपये में मैं आपको पहुंचा के नहीं दे पाऊँगा भैया

नहीं लड़का तो है भैया मैं डेलेवरी का चार्ज अलग से लगेगा फिर अच्छा सब्ज़ियाँ तो भैया भरपूर हैं मैं आप जो कहो मैं बात देता हूँ अभी मैं सामने देख कर लौकी लौकी है मेरे पास भट्टे दोनों भट्टे है भैया भरथा वाला अलग है छोटा वाला बैंगन अपना भरवा वाला वो अलग है लौकी है कद्दू है भिंडी है गिलकी है तुरई है और मेरे पास है ककोड़ा है और करेला है इतनी सब्ज़ियाँ भैया अभी ताज़ी बिल्कुल रखी हैं आप जो कहेंगे वो आप बता दीजिए और मुझे एड्रेस बता दीजिए तो मैं भेज दूँगा हाँ धनिया मिल जाएगी भाइ साहब यदि देशी धनिया लेंगे आप तो बीस रुपये के सौ ग्राम है तो मैं अरे भैया ये अपना ठेले वाला हिसाब थोड़ी है क्या आप उसमें धनिया भी ले लेंगे वो मैं फ्री रख दूँगा वो नहीं हो पाएगा भैया आप आप लेना हो लीजिए मत लीजिए वो कोई बात नहीं है अपनी लेकिन यहाँ तो सब कुछ अपना बस बहुत क्लियर है कि यदि आप दस रुपये का धनिया कहेंगे मैं दस रुपये की डालूँगा आप बीस रुपये का कहेंगे मैं बीस रुपये की डालूँगा फ्री वाला कोई हिसाब नहीं है अपने पास हाँ दस रुपये की धनिया भेज दूँगा आप एड्रैस मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सप्प करिए और लोकेसन भेज दीजिए मैं लड़के को भेज दूँगा आधे घंटे के अंदर आपके पास सब्ज़ी हो जाएगी लेकिन भैया पेमेंट कैसे करेंगे ठीक है ठीक है आप कर दीजिए मैं भिजवा देता हूँ कुच्छ और भैया

ठीक है ठीक है आप एड्रेस भेजिए व्हाट्सप्प पर और लोकेशन भेजिए मैं भेजता हूँ लड़के को ठीक ठीक ठीक है ठीक है